औ हेल्ल' नोंथाङा गारि बायग्रा ना गारिआथ' बिदिनो दङ नोंनो मा गारिनि गोेनांथि जादोंमोन मा कालारनि नांगोन कालार औ गारिआथ' एभैलेबोल बेसे बेसे टाइमाव नांगौमोन नोंथांनो गारिखौ माब्ला

गारिखौथ' आं माबानो हागोन बिदिबा आं गारिखौहाय जगाजग खालामनोसै

औ बिदिब्ला औ टाइम जाबा कन्टेक खालामबानो जाबाय दायो मा नोंथाङा मा गारि होन्दोंमोनलाय बेथ' ओरैनो वान एल बारगोन खोमा

औ